गेलेनाय आयदाया जोंनि देहायारि सावस्रिनि थाखाय जोबोर मोजां खेला गेलेनानै जोङो जोंनि देहाखौ राफोद खालामनो हायो आरो मेलेमारि जोंनि देहाया राफोद जायोब्लासो मेलेमारि गोख्रों जानो हायो जों बेखौ फोरमान दङ आरो जोङो गेलेनाय आयदायावहाय जोङो मोनसे फरायनाय आयदाजों लोगोसे जायखौ जों ख' खारिकुलार एक्तिभितिस हिसाबैबो लाफानाय जादों जायनि फोरमोनजों जोङो जायनोखि सान्थौगिरिफोरा जायनि थाखाय फोरोंनाय आयदाजों जों गेलेमु आयदाखौबो लाफाहोनाय जादों गेलेनाया जाहैबाय जोङो बेनि खेरियार दानायजों लोगोसे देहा राफोद खालामनो हिसाबै गेलेफानांगौ जायो आरो देहायारि राफोद जानो जोङो दोरबाय देहाया जुदि लोरबां जायोब्लाबो जोङो फरायनाय लिरनाय बा जोंनो जेनोखि सोलिनाय सानफ्रोमबोनि देहानि सोलिनाया मोजां जानो हाया ओंखायनो जोङो गेलेनाय आयदाखौ जोङो लाफानो गोनांथार जायो जोङो गेलेनाया जाहैबाय अनेक रोखोम गेलेनायखौ जोङो मिथिनो मोन्नाय जायो जेरखम फुटबल जों गेलेनो हायो बेडमिन्टन जों गेलेनो हायो जोङो खारनो हायो फुंआवहाय जोङो मर्निं वाक खालामनो हायो बे जिम गेलेनो हायो आरो गोबां खेलाफोर जोङो गेलेनो हायो दा बे गेलेनाय आयदाखौ जोङो लाफाथारनांगौ जायो जाय माने गेलेनाय आयदाया जोंनि देहाखौ गोग्गो देहा लाखिनो लाखिना दोनो गेलेनायजों लोगोसे जोङो मेलेमारि राफोद खालामनाया जाहैबाय जोङो सान्नो हनो जे गेलेनाय जोङो गोख्रों जायोब्ला बेनि माखासे सान्नाय हनाय बेनि बिहोमाखौ जोङो मोन्नो हानाय जायो गेलेनायजों लोगोसे जोङो गावनि देहाजों मेलेमजों राफोद जानायजों लोगोसे गावनि जोङो केरियारखौबो दानो हायो गेलेमु आयदाखौ जोङो जेब्लायबो सामफ्रामबो जोङो हुदा खालामबाय थायोब्ला जोङो माखासे गाज्रि बेसाद जेरखम निसा जातिय' बेसाद बेनि फारसेबो जोङो गोसो जाया जाय माने जोंनि देहाखौहाय खहा खालामो बे खहा खालामग्रा माखासे निसा जातिय' बेसाद जेरखम जौ लोंनाय बिरि सोबनाय थांखु जानाय बेफोरखौबो जोङो लासैनो जोङो गैया खालामनो हायो बेफोर मुवाफोरखो बेसादफोरखौ जोङो लायाब्लानो जोंनि मेलेमारि सान्नाय हनाय देहानि राफोद जानाया जानानै फैयो दा नै ओंखायनो जोङो गेलेनाया ओरैबायदि मोनसे धेन जाय गेलेनाय आयदाजों जोङो जोंनि देहायारि राफोद जानायजों लोगोसे मेलेमारि सान्नाय हनाय जोङो गोग्गो सान्नो हानाय बेफोरो जाफुंसार जानायखौ जोङो फोरमान दङ आरोखि दा बेखायनो जोङो साफ्रोमबो मानसियानो गेलेनो जोङो हुदाखौ खालामनांगौ एक्सारसायस खालामनांगौ बेफोरजों जोंनि देहायारि गोग्गोथिया जायो सावस्रियाबो गोग्गो जायो बेफोरजों बेमार आजारनिफ्राय जोङो गोजानाव लाखिनो हायो बेनोसै आंनि बुंनांगौवा बेनोसै गोजोनथों